आंनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव मुं थिसन्नो थाखाय होनाय फिननि सास्त्र'फोरा जाहैबाय जोंनि दानि गथ'फोरानो दानि सोलोंसायानो इयुननि गिदिर सासे गिदिर मानसि जाहैगोन बेनि थाखायनो जोङो गावबागावनि गथ'फोरखौ जों फरायसालियाव मुं थिसननाय जायो आथिखालाव जों लेखा एबा गोरों गोरा सासे गोख्रों मानसि खालामनो हायाबा जों जेबो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो जों गावबागावनि गथ'फोरखौ सासे गोरों गोरा गोख्रों मोजां आखुनि गथ' बानायनो थाखाय जों स्कुल एबा फरायसालिफोराव जों गावबागावनि गथ'फोरखौ मुं थिसननाय जायो जाहाथे जोंनि गथ'फोरा इयुनाव सासे गोरों आरो गावनिगाव आथिंआव गसंथानो हानाय मोजां मानसि जायो बेनिखायनो साफ्रोमबो गथ'फोरखौ जों फराय मोजां फरायसालिखौ नायनानै जों मुंखौ थिसननाय जायो जेराव जों माखासे फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाबाव जों गावबागावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हायो जेराव फोरोंगिरिफोरा गावनि असे फिसाफोरबायदि साननानै मोजांखौ फोरोंना गाज्रिखौ गारनाय आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ जा हायो एसे सेयार खालामनाय बेफोरबायदिनो फोरोंगिरिफोरा साफा साफा गथ'फोरखौ मोजां मानसि खालामनायाव मदद खालामो आरो जों बिमा बिफाया गावबागावनि गथ'फोरखौ मा खालामदों मा खालामाखै फरायदोंना फरायाखै बेफोरखौ नोजोर होनाया जों बिमा बिफा एबा दिथागिरिनि गाहाय आखु होन्नानै आं सानो